हमर भारत राष्ट्रमे हिन्दी भाषा बोली जाती है बोलै जाए छै वहाँ टोला समाजमे मैथिली भाषा बेसी यूज करै छै आदमी मैथिली बहुत आदमी पसन्द छै कहीँ बाहर वाहर कमाइ ले जाइ छै हिन्दी यूज करै छै वइसे गाममे बहुत आदमीके हिन्दी पसन्द नहि छै मैथिली बहुत आदमीके पसन्द छै हाँ मैथिलिए बोलल जाइ छै गाममे कहीँ बाहर उहर जाइ छिए तऽ हिन्दी कहीँ दोसरे जगह जाइ छिए तऽ हिन्दी भाषा हम यूज करै छिए टीचर सभसे हिन्दीमे बात करै छिए जइसे हमरासे बड़ उपर जेना कोइ सर उर आओर हिन्दीमे बात करै छिए हम मैथिलीमे भी एना गाम टोला समाजमे मैथिलिए भाषा यूज करिते हइ घरमे सभ हमारे दादा दादा मामा जो चाचा चाची सभ मैथिलिए भाषा यूज करै छै मैथिली भाषा बहुत लोक यूज करै छै मैथिलीमे मैथिलीसे हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा भारत के राष्ट्रभाषा हिन्दी है हिन्दी बहुत जगह यूज होता है हिन्दी सब आदमी के बढ़िआँ नहीं लगता है कोई मैथिली बोलता है कोई हिन्दी बोलता है हरेक जगह ऐसे हिन्दी भी बोला जाता है बोलै छै मैथिली भी बोलै छै बहुत जगह जे आदमीके जे मोन भसत राष्ट्रभाषा तऽ हिन्दिए छै लेकिन मैथिली गाम टोला समाजमे गऽ गाम बोलल जाइ छै मैथिली बड़े सभ बुजुर्ग लोक मैथिलिएमे बोलै छै हाँ हाँ अभीके जे बच्चा छै तनि हिन्दी यूज करै छै हमे आओर जेना भेलिए हिन्दीमे कभी बोलै छिए कभी दादाजीसे मैथिलीमे बात बोलि लै छिए एहन नहि छै कि हिन्दी मैथिली दुनू बोलि लै छिए ई नहि छै कि हिन्दी नहि आबै छै मैथिली नहि दुनू हिन्दी मैथिली दुनू बोलि लै छिए ई छै जे दादाजीसे मैथिलिएमे बोलै छिए चाचा आओरसे मैथिलिए बहिन भाइ जो हो ओकरा आओरसे हिन्दीमे बात कर आओर बात करै छिए ओकरो करै ले हिन्दीमे बोलै छै बढ़िआँ लगै छै मैथिली जकरा बढ़िआँ लगै छै ओ मैथलीमे बतिआइ छै जकरा हिन्दीमे बढ़िआँ लगै छै ओ हिन्दीमे बतिआइ छै टोला समाजमे छै तऽ मैथिलिए यूज करै छै बहुत लोक गामके अगल बगलमे मैथलिए भाषा यूज करै छै हिन्दी भी बोलै छै जकरा जे पसन्द होइ हिन्दी हिन्दी मैथिली मैथिली भी बोलै छिए जइसे दादा